मूंखे हर तरह जो किताब पसंदि आहिनि जीअं कहाणी आहे उपन्यास आहे धार्मी धर्मी किताब वधीक मूंखे पसंदि आहिनि ऐं मां जीअं साईं टेऊंराम जे जीवनी साईं सखी बाबा जी जीवनी कृष्न भॻवान जो गीता गीता जो बि मूं अध्यन कयो आहे त इन करे गीता मूं हीअंर पढ़ी आहे जंहिंमें इहो ई आहे त कर्म कर ऐं उन जे फल जी इछा न कर ऐं जॾहिं असांखे असां आहियासीं त हथे ख़ाली आहियासीं इन करे वेंदासीं मांसि ख़ाली हथे ख़ाली त छो असां एॾी हाय हाय कयूं ऐं ईश्वर ते पूरी तरह से विश्वास कयूं ऐं उन जो पूरो आसिरो रखूं तॾहिं ई असांजो विश्वास थींदो त भई ईश्वर असांजी मदद कंदो ऐं दुख में सिर्फ़ दुख में ई न असी ईश्वर खे यादि कयूं सुख में बि कयूं जॾहिं बि हर ॾींहं जो असांखे हिकिड़ो टाइम टेबल ठाहे छॾणु खपे त असांखे ईश्वर खे यादि कयूं छो जो असांजो को भरोसो कोन्हे हिते असी जीअं मुस मुसाफ़िर खानो आहे हीउ असांजे लाइ दुनिया त उहो असी सम्झूं कोन था ऐं हिते सोचियूं था त हमेश लाइ रहणो आहे त इहो त आहे कोन इन करे असांखे उहो ई कर्म कर्म करिणो खपे जेको असी सोचियूं की अॻियां वञी असांखे मुश्किल जो सामिनो न करिणो पवंदो इन करे मूंखे धर्मी किताब पसंदि आहिनि ॿियां कहाणियूं ऐं आदर्शवादी किताब इहे बि मूंखे पसंदि आहिनि जेके का असांखे शिक्षा ॾेई सघनि महापुरुषनि जो किताब ऐं वॾनि नेताउनि जा बि जेके जिन असांखे सुठियूं सुठियूं सिख सिखियूं सिखायूं सिखयाऊं ॾिनियूं आहिनि उहे ठीकु आहिनि साईं टेऊंराम जो किताब जेको आहे ग्रंथ उहो तमामु कारगरु आहे उन्हनि जीवन में कहिड़ी तरह सां असांखे हलणु खपे ऐं असांजो कहिड़ी तरह सां गुज़र कयूं जीवन में उहो बि असांखे उन्हनि ॿुधायो आहे ऐं हर महापुरुष हर आखाणी हर नेता असांखे ॿुधाए थो त सुठो कर्म कयो केरु ख़राब न ॿुधाईंदो हर को सुठो ई ॿुधाईंदो असांखे उन्हनि ते हलणु खपे इन करे ई असी उन्हनि खे पढ़ूं था त असी उज़ उन्हनि मां कुझु पिरायूं